جی ہاں دلی سے تعلق رکھنے والی کئی مشہور اسپورٹس ٹیمیں ہیں جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر دلی یا بھارت کی نمائندگی کرتی ہیں دہلی کرب کیپیٹلس آئی پی ایل کرکٹ نمائندگی قومی سطح پر بھارت کی مشہور ٹی ٹوونٹی لیگ میں دلی کی نمائندہ ٹیم ہاکی دلی بوڈس لیگ ہاکی انڈیا لیگ نمائندگی دہلی کی جانب سے پیشہ ورانہ ہاکی ٹیم دبنگ دہلی کی سی پیکل کبڈی لیگ پرو کبڈی پیکل نمائندگی دلی کی مشہور کبڈی ٹیم دو ہزار اکیس بائیس کی چیمپئین بھی رہ چکی ہیں